हेलो क्या मेरी बात सुपर मार्केट स्टाफ से हो रही है सर हम आपके पास से हमेशा सॉपिंग करते हैं सामान खरीदते हैं जी हमने आपके पास से पनीर और जाम अमरुद वगैरह खरीदे हैं तो आप इसका कैसे कीमत लगाओगे जी जी हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए पनीर और जाम तो आप बताईए इसके सही जो भी इसकी कीमत है हाँ जी मैम मैम हमें सर हमें पनीर पनीर सर चार किलो चाहिए था और अमरुद आप पाँच किलो कर दीजिए नहीं सर यह कुछ ज़्यादा हो रहा है सर हर जगह पर छूट होती है सर एक पर सेंट दो पर सेंट तो होती ही है सर आप देख लीजिए अपके हिसाब से ठीक है सर फिर हम देखते हैं दूसरी जगह से अगर हमें कम कीमत में मिलता है तो हाँ जी सर या फिर आप अगर रेट कम करते हो तो आप ही के पास से रख लेंगे अच्छा ठीक है सर तो एक कम कीजिए आप कर दीजिए पैक जी सर जी सर धन्यवाद सर